मणगणें दोस बिबींग दोदोल मागीर पातोळ्यो नेवऱ्यो साकरभात मोदक मागीर शिरो मागीर शिरवळ्यो दादलाची कापां खाजें मुगाची उसळ सोजी दोस रसांतले फोव चण्याची उसळ मागीर सत्वो मागीर गोडाचे दोणे